मां जॾहिं नंढी हुअसि त मूंखे स्कूल में सभिनि खां सुठो विषय अंग्रेजी लॻंदो हो हिन जो कारण इहो ई हो की मां सिंधी आहियां सिंधी अंग्रेजी भाषा लॻभॻि हिक जहिड़ी हुई मूंखे इअ मम्मी पहिरीं चवंदी हुई की सिंधी अंग्रेजी हिकु जहिड़ी ई आहे ॾिठो वञे त वधीक कोइ अंतर कोन्हे पर असांखे इंगलिश में मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो ॻाल्हाइण बि वणंदो हो मां हिन करे मूंखे इंगलिश भाषा ॾाढी वणंदी हुई ऐं गणित में बि मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो हो गणित विषय बि मुंहिंजो ॾाढो ई पसंदीदा शब्द हो मूंखे गणित जा टीचर बि ॾाढा सुठा हुआ सुठे नमूने पढ़ाईंदा हुआ इंगलिश ऐं गणित मूंखे रोज ई छो ज छोकि असां सिंधी आहियूं असां सिंधियुनि जो पहिरियों ई सबजेक्ट सिंधी भाषा आहे जेकी हूअ अंग्रेजी खां वरितल आहे ऐं गणित बि असां सिंधी छो होशियारु आहियूं हिनमें छो की असां सिंधी आहियूं असां गणित जा ॾाढा ई पक्का आयूं हिन करे मूंखे सिंधी हुजण खां पोइ मूंखे ख़बर पइ त मूंखे रूची उननि विषयनि में आई आहे जेका असां सिंधियुनि जो विषय आहे हाणे ऐं अंग्रेजी अंग्रेजी ऐं गणित में मुंहिंजी ॾाढी ॾाढी सुठे नमूने सां रूची वधी वई पोइ मां सॼो ध्यानु ई गणित में ऐं उनमें ॾिनो हो